चुनाव जे टाइम में कोई अहिड़ो दिक़त न ईंदी आहे लेकिन कॾहिं कॾहिं आईडी मैच न थींदी आहे कॾहिं जेके स्लिप ॾई वेंदा आहिनि उहा मैच न थींदी आहे इन जे कारण इलाही भिटकणो पेंदो आए लेकिन वरी बी थोड़ी तकलीफ़ुनि सां उहा मुश्किल त दूरि थी वेंदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं कोई आईडी मिलंदी बि न आहे जीअं पोइ चुनावनि में मुंहिंजी घर वारी जी पुराणो वोटर आईडी हुओ लेकिन असां डुकंदा रहियासीं लेकिन वरी बि किथां बि इहो हल कोन निकिरी सघो कि उहो वोट पांजो ॾई सघे इन कारण कॾी कॾी इए दिक्कतां अची वेंदियूं आइन अधिकारी इयो चेंदा आहिनि की लिस्ट में तव्हांजो नालो आहियो कोन्हे अरे भैया असां पेहले जा ई आहियूं त असांजो नालो वियो काॾे एतिरा वोट असां ॾई चुकिया आहियूं वरी बि नाला नथा अचनि इहो कंहिं चूक जी वजह सां सरकार खां उन्हनि जे कर्मचारियुनि खां थी वेंदो आहे बाक़ी चुनाव जे टाइम में ॿी कोई अहिड़ी परेशानी न ईंदी आहे जंहिंसां आम जनता खे दिक़त थिए